अपना बारेमे से बहुत नीकसँ रहैत छी दुटा तीनटा बच्चाए ओकरा इस्कूल टाइमपर से इस्कूल पठबैत छी भोरे उठय छी फूल तोड़य छी फूल तोड़लाके बाद तुलसी चूल्हा चौका करैत छी तऽ तुलसी निपय छी नहायकऽ पुजा कएकऽ खाना बनाबैत छी बच्चा सभकऽ से फेर इस्कूल कॉलेज जे जाइवाला यऽ सभकेँ खाना बनाके तरह तरहकेँ खाना बनाबैत छी स्कूल भेजै छी इ ॰स्कूलसँ से फेर आबै छै अपना सगरे पूजा पाठ कएकऽ घरके सुविधा देखकऽ फेरो साँझ होइए तऽ ओतबे काज जे घर अङ्गना बरतन बासन करु फेरो खाना बनाबु बच्चासभ आयल नाति नातिन या अपना आबय छथि तऽ फेरो खाना बनाबु हुनकर नस्ता दिअउ हुनकर खाना दिअउ अपना घरके काजसँ फुर्सत नहि होइए अपन घरमे बहुत सुविधासँ रहयए तऽ बेसी ओङ्गना जाइए घरके काम काजए इएहसभ चीजसँ एक जगह रहलासँ तऽ दस दिन नैहरो चलि जाइत छी ओहियोठाम मायसँ भायसँ भाउजसँ भेट कए लेइ छी फेरो मन लागयए फेरो अपना घरमे तऽ रहनाइए तऽ सुविधासँ अपना घर फेरो चलि आबैत छी अपना बारेमे इएहसभ कहनाइए अहिना जीवन बिताबय छी आबसँ अहिना हमरा सभके जीवन बीत जायत बहुत सुविधा रहयए बुझलियै न बहुत सुविधासँ से बिताबैत छी नाति यऽ नातिन यऽ आगाँ पोता होयत पोती होयत बेटाक बिआह करब बेटीक बिआह केलहुँ हँ तऽ बहुत नीक जीवन बीतयए बढ़ियासँ जीवन बीतयए अपना बारेमे बहुत किछु एहिसँ पहिने आगाँ जे रहथि अपना बारेमे बहुत किछु केलहुँ दुःख काटलहुँ या सुख काटलहुँ बहुत चीज केलहुँ आगाँ बहुत काजो केलहुँ सिलाइ फड़ाइ घरमे बसलि रहैत छी तऽ एतबा काज करैत छी जे घरके सुविधा भए जाइए नहि मन लागइए तऽ सिलाइए कए लैत छी तऽ ओहियोसँ दश टका किछु सुविधा भए जाइए अपन उत्सुकता रहयए बहुत किछु करयके जे इ काज करी एहिसँ सुविधा हुअ बुझलियै न